شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیاں بہت فرق ہے شمالی ہندوستان میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہندی اور اردو کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے تو جنوبی ہندوستان میں تمل تیلگو ملیالم کا استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں تک کھانے کی بات کی تو کھانے میں بہت فرق ہے وہاں اِڈلی سامبر ڈوسا اس طریقے کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں اور کیلے کے پتے پر کھانا کھایا جاتا ہے اور ناریل کے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور شما اور شمالی ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کئی کمپنیوں کے تیل استعمال کیے جاتے ہیں سرسوں کا تیل استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پر پلیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت فرق ہے کھانے میں یہاں پر اب آپ جیسے دلی چھ کا علاقہ دیکھ لیں آپ دلی میں کئی طریقے کے آپ ہی کو کھانے ملیں گے بریانی قورمہ اور یہ سب چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں یہاں پر لباس کی جہاں تک بات کی جائے لباس میں بھی بہت فرق ہے یہاں پر اور جنوبی ہندوستان میں بھی اور شمالی ہندوستان میں جنوبی ہندوستان میں سفید لنگی پہنی جاتی ہے جس کے ساتھ شرٹ پہنی جاتی ہے اور جنوبی ہندوستان میں جنوبی ہندوستان میں لنگی کے ساتھ شرٹ پہنی جاتی ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوبی ہندوستان میں مردوں کا رنگ کالا ہوتا ہے اور شمالی ہندوستان میں کا لباس تھوڑا الگ ہے یہاں پر شرٹ کوٹ پینٹ کئی طریقے کی یہاں پر پہنی جاتی ہے ٹی شرٹس جینس شمالی ہندوستان میں بھی کئی طریقے کی لباس پہنا جاتا ہے اور جہاں تک موسم کی بات کی جائے تو جنوبی ہندوستان میں برساتیں بہت ہوتی ہیں اور شمالی ہندوستان میں کئی طریقے کے موسم دیکھتے ہیں آپ یہاں دھوپ بھی دیکھتے ہیں آپ یہاں سردی بھی تیز پڑتی ہے یہاں گرمی بھی ہے دھوپ ہے اور برسات بھی ہوتی ہے کافی فرق ہے جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان کے درمیاں